बिजली अज्ज दे जमान्ने बिच बहोत इम्पार्टेंट ऐ पैह्लें पैह्लें जोल्लै बिजली नेईं होंदी ही इलेक्ट्रिसिटी जोल्लै अविष्कार नेईं होए दा हा पैह्लें पैह्लें केह् होंदे हे की लोक केह् करदे हे की घर केह् करदे हे अग्ग बालदे हे लकड़ी कन्नै अग्ग बालदे हे मिट्टी दे दीये लाने उं'दे कन्नै गै गुजारा गजूरा करदे हे ओल्लै बिजली बुजली होंदी निं ही वट् अज्ज दे टैम बिच इलेक्ट्रिसिटी जेल्लै अवि अविष्कार होया हून दे टाइम बिच तो अज्ज इलेक्ट्रिसिटी दे बिना कम्म गै निं ऐ अज्जकल बिजली दे बिना कोई कम्म गै निं ऐ तुस आपूं दिक्खी लैओ की बिजली दे बिना मतलब अगर बिजली होग गै निं ते कोई कम्म हो सकदा ऐ एह् स्कूलें बिच दिक्खी लैओ स्कूलें बिच कंप्यूटर शम्पूटर होंदे अज्ज बैंक दिक्खी लैओ तुस अगर बैंक बिच अगर कंप्यूटर नेईं होन बिजली दे बिना कंप्यूटर नेईं चले ते बैंक चलना नेईं चलना कि बिजली जरूरी ऐ बिजली अगर होग निं ते बैंक कि'यां चलना कंप्यूटर गै निं होग ते ओह्दे बिच तुं'दी इंफर्मेशन ओह्दे बिच चलनी कि'यां ते अज्ज दे जमान्ने बिच बिजली बहोत गै अहमियत होई गेदी अज्ज आपूं दिक्खी लैओ तुस अज्ज तू स्कूटियां बी इलेक्ट्रिसिटी आ दियां बिजली आह्ली स्कूटियां आ दियां बैटरी आह्ली स्कूटियां आ दियां बिजली दा अविष्कार जोल्लै होया हा ओल्लै जोल्लै बिजली पैह्लें नेईं ही ते ओल्लै कक्ख निं होंदा हा ते बैलगाड़ी च चलदे हे लोग ठीक ऐ लोग बी ना लाइट होंदी ही ते ना कक्ख होंदी ही लोक अस्पताल भी इ'यां गै होंदे हे ना बिजली अज्ज दिक्खो तुस हर चीज़ बिच फैसिलिटीज़ बिजली इम्पार्टेन्ट ऐ बिजली नेईं होग ते अज्ज कल ज़िंदगी निं ऐ बिजली अअअअअ हून ग्रांऽ आह्ली साइड चली जाओ ते हाली बी ओह् इक टैम जेल्लै बिजली कटोंदी ऐ केह्ली कटोंदी ऐ उद्धर बिजली गै टैम टैम औंदी ऐ सबैह्रे टैम औंदा शामीं नेईं होंदी वट् इ'यै खप्प ऐ बिजली दा होर कक्ख निं ऐ बिजली अज्ज दे इम्पार्टेंट बिच बड़ी बडी स्हेई चीज़ बी ऐ होर नुक्सान बी ऐ बिजली दे कन्नै दिक्खो तुस आपूं सनाओ इलेक्ट्रिसिटी कन्नै कि'न्ने लोग मरदे बी ऐ जे कुतै तार डिग्गी गेई ते जान चली जानी पैह्लें पराने जमान्ने च होंदा हा इ'यां अज्ज कल तार गै निं लभदी अज्ज कल कम्प्यूटर शम्पुटर सारे किश अज्ज दे ज़माने च इलेक्ट्रिसिटी कन्नै ऐ अच्छी बी ऐ पर नुक्सान बी बड़ा ऐ अज्ज कल दिक्खो तुस बूह्टे बूह्टे उप्पर कि'न्ने अज्ज कल लभदे गै निं ऐ कांऽ छांऽ चिड़ी छिड़ी कोई कक्ख निं लभदी कीऽ निं लभदी चिड़ी इ'यां मरी जन्दी ऐ बिजलियै कन्नै ठीक ऐ फ़ोन बनी गै होन्दे टॉवर बक्खरे होंदे बिजली इम्पार्टेन्ट बी ऐ पर नुकसान बी बड़ी चीज ऐ नुकसान बी बड़ी गंद चीज़ ऐ ठीक ऐ तो में इ'यै आखना होना की बिजली इम्पार्टेन्ट ऐ वट् उसी जरूरतें कन्नै पूरी करो की जो लोग ओ इ'न्नी जादै बी हिम्म्मत हून दिक्खो हून इक टॉपिक की सरदी बिच बिजली कि सरदी बिच सानूं इ'न्नी बिजली दी जरूरत निं होंदी मतलब पक्खा पुक्खा लाने दी जरूरत निं होंदी बा हीटर हूटर लाने दी जरूरत ऐ कि के ओल्लै बी चाहिदी होर गरमियें बिच बिजली चाहिदी कीऽ चाहिदी बिजली की चलो रातीं अगर लैट बंद होई जा मच्छरें तुसें ई खाई ओड़ना खाई ओड़ना निं तुसें ई मच्छरे ने ते उ'त्थें बिजली चाहिदी पक्खा नेईं लग्गे ते सानूं नींदर आनी नेईं आनी बिजली इम्पार्टेंट ऐ हर चीज़ बिच बिजली इम्पार्टेन्ट ऐ हून लैट निं होग रातीं न्हेरा होग पढ़ना कि'यां ऐ दीया लाई पढ़ी सकदे ओ वट् हून आदत होई दी ना बिजली दी बिजली अज्ज दे टैम च बड़ी इम्पार्टेंट ऐ वट् इसी सानूं इस्तेमाल करना आना चाहिदा टैम आना चाहिदा सानूं इस्तेमाल कि'यां करचै डिसिप्लिन करना चाहिदा ऐ ते इ'यां में आखना चाह्न्नां की बिजली बिजली अज्ज दे टैम बिच बड़ी इम्पार्टेंट चीज़ ऐ इसी बड़े डिसिप्लिन कन्नै यूस करो ठीक ऐ होर इसी एह् बहोत अच्छी चीज़ ऐ